हमरा गाँवमे कारोबार बहुत होइ छै बहुत छै आओर हरेकके अलग अलग ढङ्गसँ कारोबार कयल जाइ छै हरेक तरहसँ बिजनेस कयल जाइ छै जेनाकि हमरा गाँवमे बहुत सारा दोकान छै बहुत सारा दोकानमे अपन अपन कारोबार छै सभके अपन अपन बिजनेस छै सभ अपन अपन कारोबार करै छै हरेक दोकानके हरेक कारोबार छै जेनाकि सब्जीके कारोबार होइ छै सब्जी उगायल जाइ छै फलके कारोबार छै फल उगायल जाइ छै गाछ वृक्षके कारोबार होइ छै तऽ गाछो वृक्षके हमरा गाँवमे कारोबार होइ छै आओर चूड़ा मिल छै डीलर मिट्टी तेलके ई छै कारोबार होइ छै मिट्टिओ तेलके कारोबार छै ताहिके बाद चाउर चूड़ा सभके कारोबार छै तऽ ओहोसभ कयल जाइ छै सभ किछुके कारोबार छै आओर हमरा गाँवमे जे चूड़ाके कारो मिल छै तऽ ओहि मिलपर चूड़ाके कारोबार होइ छै चाउरके कारोबार होइ छै चनाके कारोबार होइ छै बहुत तरहके कारोबार छै अपन अपन ढङ्गसँ सभ जीवयके कारोबार कए रहल यए आओर सभके अलग अलग तरीका छै अलग अलग ढङ्ग छै आओर अपन जमानामे अपन एहिमे सभ अपन अपन ढङ्गसँ कारोबार करैत